گڈ مورننگ پریتی پریتی آپ سے مجھے بات کرنی تھی کہ پندرہ امپلائز کی جوائننگ ہوئی ہے اور ان کے لیے آپ کو سسٹم ارینج کرنا ہے اور سارے سسٹم جو ہیں وہ ڈیل کے ہونے چاہیے اوکے اور کی بورڈ وغیرہ ماؤس وغیرہ سب ڈیل کے ہونا چاہیے اوکے اور جو ہار ہارڈ ڈسک ہے وہ ون ٹی وی ہارڈ ڈسک اور سولہ جی بی ریم دیکھ لینا آپ ہونی چاہیے اوکے آپ پہلے سے انسٹال کر کے رکھنا تاکہ جو امپلائی ہے ان کو پرابلم نہ ہو ہاں بالکل اور ایک بار دیکھ لینا کہ آپ ان کا سینٹنگ اریجمنٹ کیا ہے نہیں مطلب کسی کے آگے پیچھے ہے لیکن ون ویک میں یہ سب ساری چیزیں ہونی چاہیے اوکے اور ان کا پیکج پلان بھی آپ دیکھ لینا ایک بار ہاں اور آپ دیکھ لینا کہ تیس منٹ سے زیادہ ہی ہو کہ اگر لائٹ جائے تو ان کو پرابلم نہ ہو ہاں بالکل میں آپ کو اس کی لسٹ بھیج دوں گی اور میٹنگ کے لیے میں ٹائم بتا دوں گی آپ کو ہاں بالکل میں ان کے ریزومے بھی آپ کو بھیج دوں گی آج